हैलो जी मेरी ओला से बात हो रही है जी मैं सचिन शर्मा जी महोदय वो मैं ये कह रहा था कि मैं और मेरा परिवार है वो हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो हमें क्या है किराए पर गाड़ी चाहिए जी जी जी जी हमें चहिए टवेरा जीप चाहिए टवेरा या जीप दोनों में से कोई भी चलेगी जी हम पूरे कुल मिला के सात लोग हैं जी जी जी हमें जाना है घूमने के लिए हमें जाना है ग्वालीयर से आगरा के लिए ताज मेहल देखने जाना है परिवार के साथ जा रहे हैं जी जी जी हम जाएंगे पच्चीस दिसंबर को जी पच्चीस दिसंबर को हम जाएंगे दस बजे हाँ जी जी तो हमें क्या कितना ख़र्च आएगा वो आप बता दीजिए अच्छा अच्छा पाँच हज़ार का ख़र्चा आएगा जी वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा और डिस्काउंट हो जाता क्योंकि हम थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं है अच्छा अच्छा तो जी हमें दस बजे गाड़ी चहिए आप की आप अपने ड्राइवर को बोल के फूलबाग़ चौराहे पर भेज दीजिएगा मैं और मेरा परिवार पूरा वहीं पर मिलेंगे जी जी जी हम सात लोग हैं सात सात